हैलो पूजा आंटी मां दीपा थी ॻाल्हायां अॼु असांजे घर में महिमान आयल आहिनि त हुनजे लाइ तव्हां मूंखे ॾहनि माण्हुनि जी रोटी मोकिले था सघो रोटीअ में साई भाॼी चांवर भिंडियूं पटाटा तरियल सलाड पापड़ ॾुध इहो सभु खपे त तव्हां छा असांखे मोकिले सघंदव अगरि जे मोकिले सघंदा हुजो त आशियाना सोसायटी में असांजो एड्रेस मुंहिंजो घरु हुते अथव आशियाना सोसायटी उहा एड्रेस अथव